आं ती कोंकणी भाशा आमी कोंकणी उलयता पूण हांव एक मराठी मिडयमा शिकलोलो ती तीत पयली ती चोवथी आनीक पांचवी ते धाववी म्हळ्या एक तेंच आसता एक म सब्जॅक्ट आसतालो मराठी म्हूण कोंकणी आम उलयताले पूण केन्ना बरोवपाचें ना उलोवपाचें आत आमी उलयता ती कोंकणी आनी ई आत आमी आयकत एक्चुअल कोंकणी आनी बरयता पय न्हू तें खूब खूब अं जमीन वयलें खूब अंतर आ आनी आमी एक धड म्हाक दिसता कोंकणी शब्द सारक उलयना जो एक्चुली सारको कोंकणी भाशेचो आनी म्हाक दिसता यें बर वाचपाक इतले त्रास जाले की उपचार घेवपाक आनी शब्द घेवपा अशें उलयता यें जाण जान एरये अश अशले अशले आनी शब्द आसा ये केन्ना आमी आयकोंक नाल्हेले ना युजूय केल नाल्हे आतां आमी कोंकणी उलयता चडशी भाशा इंग्लीश आसता थोडी मराठी घालता आनी कोणाबर खंयची लँग्वेज उलयत एक जाण नॉको कोण चोय कोण पय आनी हांव कितें उलयता तें आमकांच खबन्ना यें आतां आमची आतां ई भाश ई जाला आमची यें आमच्याच लोकेलिटिकच केंपे एक सात सात किलोमिटराच्या आय अंश याद आसलें म्हाका सांगलें सरान की भाश हूंय एक सात सात किलोमिटराचेर वेरी आता पूण आत किद आलां एक गरा आनी भायर कशी उलयता तेंस कळना आनी आतां फ्रँडसां मदीं भोंवतकीर चड आत लँग्वेज खूब चेंज जाला आनी लँग्वेज जी आमची आतां होपा लागल्या आत यें यें वाचतना यें आत घेतना अशी इसलें की आमक खरें कोंकणी खरें शिकपाची आमची मायभाशे जाण जावन घेवपाची आमक गरज आसता आनी म्हाका याज यें बरयतना वाचतना अशें माश्शी बरें इसलें की कोंकणी भाश इतले तर बरे बरी आनी आमी सारकी सारकी उलयना म्हुणून दुकूय जाल्लें की आमक कोंकणी आमी उलोवन सुद्दां आमक सारक कोंकणी उलोवपा कळणा म्हूण ना वाचपा कळणा म्हुणून हेजेर हांवत माश्श तरी पूण हांव चिंत्तोलो कित माश्शी कोंकणी म्हाजी वाचपा ना सुदरपाची प्रयत्न करतलो